डेकचीमे खाना बनबै छियै कड़ाहीमे सब्जी बनबै छियै कटोरा कटोरीमे दै छियै खाना तवा छै तनी तनी गो कलछुल तनी तनी गो छै उएहसँ खाना बनबै छियै उएहसँ खाना बनाए कऽ तब दै छियै खाना छोटा छोटा डेकची छै ओहि डेकचीमे नहि खाना बनबैमे बनै छै तऽ की करियै गरीब छियै गरीबे नहितन करबै काम काम धन्धा उएह सूप दौरीवला करै छियै माल जाल नहि छै हमरा बकरी छकरी आर नहि छै सूगर मकर नहि छै किछो नहि छै खाली अपन खयलहुँ पकयलहुँ हमरा एतेक एतेक दिनसँ बिजनेस करै छथिन सभ हमरा किछो नहि मिललै हन एखन तक कोनो एक्को रुपैआ नहि जानै छियै सभ ग्रुप अपन अपन लै छै अपन अपन करै छै बकरीवला पालन मिललै बकरीवला पालनमे हमरा डराय देलकै सभ कहलकै ई जे लोटिस करि लेतह नहि नहि किछो देतह छिन छोड़ करतह ओहि डरसँ हम नहि लेलियै हमरा किछु नहि मिललै